جی بولیے جی ہاں اور ہم آئس کریم پارلر سے بول رہے ہیں بولیے جی ہمارے پاس کلفی ہے ٹاپ آئس کریم ہیں فیملی پیک ہے آپ کو آپ کو جو چاہیے آپ کو پروجن

پروجن گرڈ بھی ہے جی جی سب میں اویلیبل ہے اسمال پیک بھی ہے میڈیم بھی ہے فیملی پیک بھی ہے جی بالکل ہے پروجن یو گرڈ میں کئی فلیور اویلیبل ہے ہمارے پاس اسٹرو بیری ہے بنانا ہے پائن ایپل ہے کسٹرڈ ایپل کا پروجن یو گرڈ ابھی سب سے زیادہ پاپولر ہے کسٹرڈ ایپل وہ ادر وائیز جرنلی جو پپایا اور بنانا فلیور تو پریفر کرتے ہی ہیں بچوں کو جو ہے اسرٹو بیری فلیور پسند ہوتا ہے کلفی کے اندر بھی کئی فلیور موجود ہیں کلفی کے اندر وہی جنرلی جو آئس کریمس کے فلیور ہوتے ہیں جی مٹکا کلفی کا مٹ مٹکا کلفی کا جو اب جو وہ لیٹسٹ فارم ہے جو مٹکا کلفی جو پہلے آتی تھی اب اس کو رجواڑی کر کے وہ آتی ہے وہ اویلیبل ہے ہمارے پاس جی اویلیبل ہے جی کون سی کون سی چاہیے آپ کو پروجن یو گرڈ جی ٹھیک ہے تو آپ کا آرڈر ہو جاتا ہے پانچ کلفی رجواڑی ہے نا پانچ کے جی جو ہے آپ کا پروجن یو یوگرڈ ہو گیا جس میں سے دو کے جی جو ہے کسٹرڈ ایپل ہو گیا ایک بنانا ہو گیا ایک پائن ایپل ہوگیا اور ایک آپ کون سی بولے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی بالکل جی بالکل بالکل فری ہوم ڈلیوری سروس اویلیبل ہے ہمارے پاس جی بالکل بالکل